जदूं बी अस इक अच्छा फोटो खिचवाना चाह्न्ने आं अस सारें कोला पैह्लें इक चीज दिक्खने आं अग्गें पिच्छें दी हरियाली अग्गें पिच्छें दा मोसम होर अगर हवाएं चल रही होन ते होर बी ज्यादा अच्छा मजा आंदा ऐ फोटो खिचान दा फोटो खिचदे बक्त अस दिक्खने आं कि साड्ढा मेकअप ते अच्छा ऐ असीं अच्छी तरह् त्यार होए आं शैल करियै मेकअप मूंह् गी लिशकाई लशकुइयै कपड़े कूपड़े शैल सोह्ने पाइयै अग्गें पिच्छें जगह् दिक्खी लैन्नी कि हरियाली ऐ जां शैल पिच्छें दा जेह्ड़ा मो पूरा जेह्ड़ा फोटो दे बिच्च आना ऐ ओह अच्छा अच्छी शैल होना चाहिदा होर सफाई सफुई आनी चाहिदी पिच्छें ओह्दी बज़ह् कन्नै अस ओह् दिक्खने आं कि फोटो अच्छे कोला अच्छा आना चाहिदा ताकि असीं अपने दोस्तां नू दस्सिये फोटो कि असें एह् फोटो खचाया ऐ ते ओह् बी अच्छे बोलन हां बड़ा सोह्ना फोटो आया तेरा बड़ा शैल व्यू आए दा पिच्छों दा बड़े शैल प्हाड़ आए दे हरियाली आई दी तूंं बड़ी सोहनी लग्गा नी छड़ी एह् चीज़ दिक्खने असें कि एह् फोटो खचांदे वक्त एह् चीज़ जरूर होनी चाहिदी कि असें अच्छे कोला अच्छा फोटो खचाइयै होर अच्छी अच्छी ओह्दे बिच्च अस दिक्खने आं कि कैम कैमरे दी जेह्ड़ी क्वालिटी ऐ ओह् अच्छाी होनी चाहिदी कैमरा अच्छा फोन अच्छी कंपनी दा होना चाहिदा कि साढ़ा फोटो जेह्ड़ा ऐ साफ आए असीं अज्ज कल लोग जेह्ड़ा करदे न अज्ज कल असीं लोग केह् करने आं कि जिसलै फोटो अस खचान्ने आं असीं ना फिल्टर लगाने आं फोन च ताकि साढ़ा मूंह् जेह्ड़ा बड़ा शैल आए साढ़े नैन नक्श बड़े सोह्ने आन रंग बड़ा गोरा चिट्टा आए ताकि जेह्ड़ा कोई अगर दिक्खने आह्ला होए बोले हाय इंदी लाड़ी किन्नी सोह्नी ऐ हाय किन्ने शैल फोटो पाए दे ऐ कुत्थें गेदी ही एह् घूमन लोक जेह्ड़े ना अज्ज कल इ'यै सोचदे न कि ओह् खाई गेआ ते ओह् किन्नी सोह्नी लग्गा दी उं'दी लाड़ी किन्नी सोह्नी ऐ बस एह् निं पता ऐ कि फोन दे एह् साढ़े जेह्ड़े हैन फोन दा कमाल ऐ ओह् शैल शैल फोटो खचाने बास्तै लोग जंदे प्हाडें बिच्च हरियाली दिखदे होर अलग अलग जगह् च घूमन जंदे ते असीं शैल शैल फोटो खचाइयै ते फिर असीं फोन च पाइये ताकि लोक जेह्ड़े दिक्खन कि एह् कु'त्थें गेदी ही घूमन कु'त्थें गेदी ही अज्ज कल लोक अपने जेह्ड़े सारें कोला जादा लोक एह् फोटो दा एह् बी यूज करदे न कि लोक सानूं दिक्खन फोट बिच्च कि एह् कुदै गेदे हे घूमन एह् उद्धर गेदे हे उद्धर गेदे हे अज्ज कल लोग देखा देखी बिच्च बी बड़े जादा फोटो पान लग्गी पेदे न कि अस चलो लोग सानूं दिक्खन कि अच्छा एह् उद्धर गेदे हे इ'नें उद्धर फोटो खचाया उद्धर घूमन गेदे हे उत्थूं दा केह् लोकें गी पता लग्गदा कि एह् उद्धर घूमन गेदे हे देखा देखी बिच्च बी लोक जेह्ड़े ऐ बड़े जादा फोटो पान लगी पेदे न कि फोटो चलो अलग अलग जगह् च फोटो खचान जंदे ताकि लोग जेह्ड़े दिक्खियै जलन कि एह् उद्धर गेदे हे घूमन उद्धर गेदे हे एह् उद्धर फोटो खचाई आए ताकि मतलब जेह्ड़े लोक न अपने आप गी अच्छी तरह् इक रिप्रज़ैंट करी सकन अच्छी तरह लोकें गी अपने आप गी प्रदर्शन प्रत्यक्ष करी सकन कि असें उद्धर गेदे हे जां उद्धर गेदे हे होर फोटो अच्छा अच्छा फोटो खचान दा होर अच्छा फोटो खचाइयै इक अच्छा मूवमैंट अस जेह्ड़ा ऐ कैप्चर करी लैन्ने आं अच्छी इक याद असें बनाई याद जेह्ड़ी ऐ यादगिरी बनाई लैन्ने आं फोटो अच्छा क्लिक कराइयै अच्छी अच्छी जगह् च जाइयै अच्छे अच्छे फोटो क्लिक कराने एह्दे च सानूं इस चीज़ दी याद दिलांदा ऐ कि असीं अस जेह्ड़ी इक अच्छी जगह् घूमन गे ही उद्धर असीं अच्छी अच्छी चीज़ां खाद्धियां अच्छी अच्छी फोटो खचाइयां जेह्ड़ी सानू इक यादगिरी रैंह्दी ऐ साढ़े कोल होर अज्ज कल लोग मैकसिमम जेह्ड़े हैन जादा तो जादा इ'यै लोक कोशिश करदे न कि अस अच्छी यादगिरी बनाइयै अच्छे फोटो अस जेह्ड़े ऐ खिचवाइये होर अच्छे फोटो जादातर लोक केह् करदे न अज्ज कल अच्छे अच्छे कैमरे यूज करदे न अच्छे अच्छे फोन लैंदे न नमें नमें मैंह्गे मैंह्गे फोन लैंदे ताकि असें शैल शैल मतलब फोटो खिचचै बगैर मेकअप दे बी अज्ज कल अच्छे अच्छे फोन च ऐसे ऐसे फिल्टर चले दे न जेह्ड़े बगैर मेकअप दे बी बड़ी अच्छी अच्छी फोटो आंदियां ओह्दे च बगैर मेकअप दे बिच्च जेह्ड़ियां फिल्टर आह्ले फो फोन जेह्ड़े अस खिच्चने आं फोटो जेह्ड़े खिच्चने आं उत्त च सारा मेकअप मूकअप सब किश आई जंदा होर जनानियां जेह्कियां सांवलियां होंदियां ओह् बी गोरियां लग्गन लगी पौंदियां न फिल्टर दे बिच्च होर जेह्ड़े केईं लोक ते इयां बी करदे न झूठ बी बोलदे न कि असीं इत्थें गेदे हे घूमन इत्थें गेदे हे पर ऐसा कुछ निं होंदा अज कल फोन दे मामले बिच्च इयां अच्छे फोटोग्राफ्रर दे चक्कर बिच्च लोक केह् करदे न केईं बारी एह्दा मिसय़ूज जां गल्त इस्तमाल बी करदे न घर गै बैठे दे होंदे ते फोन बिच्च फोटो दे पिच्छे ऐसी ऐसी सीनरियां लाई ओड़दे ऐसी ऐसियां मतलब चीज़ां बनाई ओड़दे कि लोक जेह्ड़े ऐ कंप्यूज़ होई जंदे लोक केईं लोक ते बचैरे इ'यां गै एह्दे बिच्च बड़ा जादा मिसय़ूज़ करदे जेह्ड़े पिच्छें लोग जेह्ड़े शरीफ होंदे न उ'नेंगी पता बी निं होंदा उं'दे नांऽ लेइयै उंदे फोटो लेइयै ते कुछ दा कुछ बनाई ओड़दे न जेह्दा कि केईं बच्चे ऐसे एह्दे कन्नै बौह्त जादा मतलब बड़े जादा दुखी होई जंदे न एह् ऐ कि असें अच्छी फोटो खचानी चाहिदियां अच्छी यादां कैप्चर करनियां चाहिदियां अच्छी यादां अपने कोल बनानियां चाहिदियां पर कुसै दा कुसै गी दुखी करियै जां कुसै दा मिसय़ूज करियै कुसै गी ओह् चीज़ निं करनी चाहिदी अच्छी कोला असें अपनी जेह्ड़ी फोटो ऐ ओह् खचाओ अच्छी अपनी फैमली कन्नै इन्जाए करो जादा तों जादा फोटो खचवाने दा एह् मतलब निं कि अगर तुसें अपनी फैमली कन्नै कुतै जंदे ओ घूमन फिरन ते उत्थें खा'ल्ली फोटोआं ही खचांदे रवो ओह् चीज़ निं करनी अपनी फैमली कन्नै बी थोह्ड़ा जेहा उ'नेंगी टाईम देओ अच्छी यादां बनाओ उं'दे कन्नै उस चीज़ गी उस पल गी अच्छी तरह् जियो उस पल गी अच्छी तरह् खुशी कन्नै ब्यतीत करो नां कि इ'यां मतलब कि अपनी फोटोआं खचांदे रवो फोटो बी खचाओ अपनी इक यादां ऐ जेह्ड़ी तुं'दी यादगिरी ऐ ओह् बनाओ फोटो मतलब एह् ऐ कि अगर तुसें कल गी कुतै जंदे ओ तुस अपनी फोटो तुसें तुस गे ओ कुतै घूमन गे ओ जियां कि पत्नीटॉप अस घूमन जन्ने आं बर्फ पेदी होंदी उत्थें बड़ा जादा मज़ा आंदा ऐ बर्फ च घूमने दा बर्फ गी इक दूए दे उप्पर सुट्टने दा अस जिसलै जन्ने होने आं बड़ा जादा मजा करने होन्ने खान दा बड़ा जादा हून जियां पत्नीटॉप चली जाओ उद्धर तकर कसरोड़ दी असें सब्जी खन्ने होन्ने आं बड़ा जादा मज़ा आंदा खान दा उद्धर असें फोटो खचान्ने होन्ने आं कोई घोड़े दे उप्पर चड़ियै फोटो खचांदा कोई बर्फ बिच्च डिग्गियै खचांदा कोई बर्फ दे बिच्च खचांदा बड़ा जादा मज़ा आंदा ऐ पर एह् फोटो खचाओ जादा जादा जादा कोला जादा फोटो जेह्ड़ा खचान दा मतलब ऐ ओह् अच्छी अच्छी जगह् च जाओ प्हाड़ें च जाओ उद्धर फोटो खचाओ ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि तुं'दी फोटोआं बी अच्छियां रौंह्दियां होर तुं'दियां यादगिरियां बनी दियां रौंह्दियां अगर तुस जंदे ओ अच्छी तो अच्छी यादगिरियां बनाओ अच्छी तो अच्छी फोटो खचाओ अपनी फैमली कन्नै बी जियो होर अच्छी जेह्ड़ी फोटो खचान दा एह् ही ऐ कि अपनी तुं'दी जेह्ड़ी यादगिरियां बनी रौंह्दियां होर इक अच्छे कैमरे बिच्च खचाओ ते ओह्दे कन्नै कि तुं'दा त्यार त्यूर होइयै सानूं इक शौंक आंदा कि असें त्यार त्यूर होइयै ते शैल जेही फोटो खचाचै कि कल अगर साढ़े बच्चे दिक्खन ते बोलन कि आहो असीं इत्थें गेदे हे घूमन इत्थें साढ़ी मम्मी ने इयां कीता इयां कीता इयां कीता होर अच्छी अच्छी जगह् च असें फोटो खचाइयै ओह्दे च मज़ा आंदा ते होर साढ़ी यादगिरी बनी रौंह्दियां कि असें जेह्ड़ा ऐ इद्धर इन्जाए कीता इद्धर फोटो खचाए अच्छा फोटो खचान दा एह् ही मतलब ऐ कि असीं इक प्हाड़ा प्हू़ड़ा उप्पर जाइयै उद्धर हरियाली आंदी ऐ फोटो बिच्च ते अच्छी शैल शैल फोटो खचाइयै सानूं सानूं बी अच्छा लगदा होर अस त्यार श्यार होन्ने आं कि सानूं फोटो खचाना मज़ा आंदा कि असें दस्सिये कुसै नू कि अस इद्धर गेदे ही घूमन असीं इद्धर गेदे हे घूमन होर घूमने दा बड़ा ही जादा मज़ा आंदा ऐ मज़ा आने दे कन्नै कन्नै अस लोक केह् करने आं फोटो खचान्ने आं होर घर आह्लें गी दस्सने आं कि देखो अहीं इद्धर गेदे गी घूमन तुसीं बी जाएओ साढ़े कन्नै बड़ा जादा मजा आंदा फोटो खचान दा होर एह्दे बिच्च सब तू बड्डा जादा जेह्ड़ा मेन रोल ऐ जां मेन अस आक्खी सकने कि कोह्दे उप्पर अस फोटो कोह्दे च अस खचाने ते ओह् ऐ फोन फोन च फिल्टर लाइयै शैल शैल फोटोआं बी खिच्चे सकनें